हेलौ ओ मा

ए दंनायालाय दङमोनहाय माइब्राबो जोसाबो नों माखौ बायो ए ओ ओ ओ बैसागुनि लांफैनो हागोन ओमफ्राय मा दाम होगोन नोंलाय दाथ' माया है माइब्राया हाजार थाखाथार एग हाजार गाहामथार मनाव जोसाखौथ' माथो बार'स' गाहाम होनथारदों ए दे होमबालाय लांफैनो हागोन ओ ओ ओ ओ दे नोंसोर माला माला लांफैगोन ओमफ्रायलाय लांनो हागोन गाबोन ओ दे दे ए दङमोन आइजंआबो दंनायालाय नांगौमोन आइजंखौबो ए आइजंआ सौखानाय गैया माइरं गैया माइसो दं ए लामनानै माबानांगोन सौनांगोन होमबा मोनलांगोन ओं ओं दे ओम आइजंआ माबायाव मा दाम होदोंथाइ साथि थाखा ना मा होन्दों हाइ माइरंखौ ओं माइआबो माइआबो दाम ना ओं दे ओं आं माबानानै खबर हरगोन दे ओम ओम ओम ओं मोजां दङ दंनायालाय थांनाय जाथ'आखै दे होमबालाय नों माला लांफैयो दे होमबा दोन्दो दे